कॉलेज में मैंने ड्राइविंग सीखी थी और मैं सिमबेसिस करके एक कॉलेज है जोकि आर्ट्स के बारे में पढ़ाता है बच्चों को बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं उसमें जिससे कि बच्चा पढ़ सकता है आगे मेरी आर्ट कैरियर में मेरे बहुत सारे लक्ष्य हैं जैसे मैं बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्टेस्ट हैं वह जीतना चाहता हूँ और उन्हें प्राप्त करने के लिए मुझे अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ़्स लेना पड़ेगा स्टोरीटेल्लिंग फ़ोटोग्राफ़्स जो कि सोशल इश्यूज़ को प्रकट करते हैं